जीअं त तव्हां टूशन पढाईंदा आहियो त तव्हांजी टूशन ते कहिड़े क़िस्मनि जा ॿार ईंदा आहिनि ईअं त अलॻि अलॻि ॿार आहिनि क़िस्मनि जा केर ॿार मञनि मां एक्चुअली अॼु नर्सरी खां वठी अठे दर्ज़े ताईं पढाईंदी आहियां ॿारन खे त नंढा ॿार अचण सां त पहिरियों थोरो रो रो कंदा आहिनि जीअं हुननि खे आदत बि लॻी वञे पढाईअ जी त कंहिं महिल लॉलीपोप ॾेई कंहिं महिल गोलो ॾेई या चॉकलेट ॾेई करे के मल वरी हुननि खे प्यार बि करिणो पवंदो आहे ॿारनि खे जीअं शांति थी रहणु तंहिंखां पोइ वरी उहे पढ़ी बि त सघनि ऐं वरी वॾा ॿार जीअं आहिनि त केरु केरु ॿारु हुन में मस्तीखोर बि आहे केरु वरी सुठो बि आहे केरु होशियार आहे केर थोड़ो पढ़ाईअ में घटि आहे त उन्हनि खे हुन हिसाब सां हलिणो पवंदो आहे उन्हनि ॿारनि जे हिसाब सां केरु हिकु दफ़े में सम्झी वेंदो आहे त कंहिंखे वरी थोरो वधीक दफ़ा ई समझाइणो पवंदो आहे हर ॿार जो अलॻि अलॻि हिकु लेवल हूंदी आहे न सम्झण जी काई बि ॻाल्हि जी त हीअं हले पर ॿार आहिनि सभु सुठा ई काई परेशानी कोन्हे हीअं ॿारनि मां सुठे नमूने करे वेंदा आहिनि पंहिंजी पढाई कंहिं सिंधी मीडियम जा बि ईंदा आहिनि कुझु ॿार ऐं कुझु ॿार अंग्रेजी मीडियम जा बि ईंदा आहिनि मूं वटि